मुझे मेरे कार्यालय में एक केबिन बनवाना था हाँ तो आप बता दीजिए हाँ मुझे दो सौ इस्क्वयर फ़िट का बनाना है केबिन जो लकड़ी का केबिन बनवाना है हाँ और लकड़ी का

हाँ तो लकड़ी का मतलब सौ रुपए इस्क्वयर फ़ीट काँच का अस्सी तो ठीक है ना फिर भी लकड़ी का ही बनवाना है उसमें डिज़ाइन उसमें आप डिज़ाइन थोड़ा और थोड़ी डिज़ाइन थोड़े हाँ तो डिज़ाइन थोड़े अच्छे तो है ना मतलब अच्छे दिखना चाहिए केबिन थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए जिस हिसाब से कार्यालय है उस हिसाब से केबिन भी बनना चाहिए

अच्छा ठीक है तो आप कब मिल सकते हैं ठीक है तो मतलब मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है तो मतलब आप थोड़ा मैं जल्दी आऊँगी तो आप थोड़ा जल्दी मेरा काम कर दीजिए वहाँ पर चलो ठीक है धन्यवाद